माण्हूअ जो जीवन घणेई मुसीबतुनि ऐं कष्टनि सां घिरियल आहे का मुसीबत का दिक़त कॾहिं पुछी न ईंदी आहे माण्हू खे इन जो सामनो करणु खपजे कॾहिं बि पुठिया न हटणु खपजे घर में घणेई अहिड़ी ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि जंहिं करे माण्हू गुस्से ऐं तनाव में अची वेंदो आहे पोए उन सां उन जो शरीर बि बीमारी जो घरु थी वेंदो आहे मूंखे बि कॾहिं दिमाग़ में तनाव थी वेंदो आहे त मां पंहिंजे गुस्से ते काबू रखी अखियूं बंदि करे भॻवान जो नालो वठणु लॻंदी आहियां छोजो गुस्से में वधीक बहस करण ऐं वधीक ॻाल्हाइण सां ॻाल्हि जो समाधान न थींदो आहे गुस्सो उभामंदड़ खीरु वांगुर हूंदो आहे अगरि जंहिं उन जी आंच वधाईंदासीं त खीर ॿाहिरि हारजणु लॻंदो ऐं जंहिं करे उन खे पाणी छंडो हणंदासीं त हू वेई रहंदो हिन करे मां बि मुंहिंजे गुस्से ऐं तनाव खे शांति करण लाइ ऐं पंहिंजे मन खे ॿिए पासे करण लाइ वधीक न ॻाल्हाए करे माठि करे ऐं किले में थोरी देरि वेही रहंदी आहियां जंहिंसां मुंहिंजो तनाव शांति थिए ऐं मन में ख़ुशीअ जो वाधारो थिए घर जो माहौल बि शांति ऐं ख़ुशीअ वारो रहे सभिनि खे तनाव में शांति रहणु खपजे छाकाणि त तनाव ई सभिनि बीमारियुनि जी जड़ आहे